हैलो हां जी हां जी बिलकुल बस ठीक ठाक तुस सनाओ हां जी हां जी में डिजाइनिंग दे सूट सीन्नी आं हंजी हंजी हंजी हंजी बिल्कुल तुसें कैह्लूं तक्कर चाहिदे सूट हंजी हंजी हां जी हां जी ते किन्ने सूट न थुआढ़े कोल किन्ने सूट सीने तिन्न चार ते तुसें किन्ने दिनें चाहिदे नेईं नेईं तिन्न चार दिनें ई च निं पासिबल होई सकदा ते एह् मेरे कोल जरो बड़े सूट औंदे डिजाइनिंग दे ते उ'नें बी सीना उ'ने ईं बी दो दिनें ई चाहिदे होंदे पर अ'ऊं तुसें गी निं पं'जी तरीक तक्कर अ'ऊं सूट देई ओड़गी सीयै ऐसी गल्ल निं ऐ तुस पता ते करो अगर फंक्शन बिच जेह्ड़ा सूट तुसें जैदा जल्दी चाहिदा तुस ओह् दो सूट जेह्ड़े न ओह् तुस मिकी देई जाओ निं ते दिक्खी लैओ कि कनेह् डिजाइनिंग दे तुसें सलाने कनेह् में सीन्नी ते कनेह् केह् करनी ते ते तुस मिगी दो सूट देई ओड़ो जेह्ड़े तुसें पैह्लें जल्दी चाहिदे तुस बाकी आह्ले जेह्ड़े तुसें थोह्ड़े लेट लेट चाहिदे भी ओह् तुस मिगी देओ थोह्ड़ा इक जरो बड़े सूट होंदे भी इन्ना पाासिबल निं होई सकदा ऐ इक्कै बारी किट्ठे सूट सीना तुस समझी सकदे भी

हंजी हां बिल्कुल सीऽ ते देना असें ऐसी गल्ल निं ऐ तुस लेई आएओ इक हफ्ते अंदर निं हां इक हफ्ते अंदर अ'ऊ तुसे ईं सीयै देई ओड़गी तुस दिक्खो कोह्की स्हेली ही बैसे थुआढ़ी केह्ड़ी स्हेली ही थ्होड़ी जेह्ड़ी जि'नें सूट सेआया हा हंजी हंजी बिल्कुल हां हां हून बड़े डिजाइन दे सूट जेह्ड़े ओह् में सीन्नी ते जिन्ना होई सकै ते उस्सी बी लोकें गी सनाओ कि डिजाइनिंग सूट मेरे कोल गै सेआया करो हंजी हंजी हंजी फीस ते तुसें ईं पता ऐ मैंह्गाई किन्नी होई दी ऐ ते चलो एह्दा बी करी ओड़गे तुस आओ इक बारी तुस सेआओ भी अस तुसें ई सनाई ओड़गे फीस दा तैह्लूं सनाई ओड़गे ठीक ऐ तुस आओ भी लेई जाएओ अज्ज शामीं गै आओ उठी जां भी कल्ल आई जाएओ लेइयै सूट तुस अज्ज शामीं गै आओ उठी ते भी अ'ऊं थुआढ़ी उत्थै गल्ल करी ओड़नी फीस बगैरा दी ठीक ऐ ठीक ऐ भी अज्ज मिगी कम्म पेई दा थोह्ड़ा भी करगी अ'ऊं भी आओ तुस शामीं